न'खराव सोरबा लोमजाब्ला जोङो गुबैयै माखासे लोमजानायनि जाग्रा मुवाखौ लाबोनानै दोनखानाया मोजां बा दोनफैनाया मोजां जेरैहाय लोमजानायाव जाग्रा मुवाफोरा जाहैबाय ओंख्रि हिसाबै आलु पथल खांख्रिखला मुग दालि बुद दालि रहर दालि

मोनजानाय फिथाइ सामथाय जेरै आपेल आंगुर खाजु बादाम लोगोसे लोमजानायाव सरासनस्रायै बयबो मोनजानाय लोमजाग्राफोर मोनजानाय जेरै आथा गमनि आथा बेफोरखौ लाबोनानै दोनखानाया मोजां मानो होनोबा जोङो नखराव लोमजानाय थायोब्ला हाथाय बाजार थांनो समखौ मोना मोना जायो बेनिखायनो बेफोर मुवाखौ जुदि जोङो थुबुरै लाबोनानै दोनखायोबा जोङो नांगौ समाव जोङो जोंनि जे संनाय बे संनायखौ थाबैनो संना लोमजानायनोबो जाहोनो हायो आरो न'खरनि सुबुंफ्राबो बे संनायखौनो जानो हायो अब्ला जों खम समनि बिबाङाव बा खम समावनो जोंनि संनाय आदारा मोनो बेनिखायनो जोङो बेफोर मुवाखौ लाबोनानै दोनफैनाया मोजां लोगोसे फिथाइ सामथाय लोमजानाय सुबुं थायोब्ला मा जागोन मा मागोन जानो एबा लोमजानाय सुबुंनो जोङो फिथाइ सामथाइ होनांगौ होननानै डक्टरफ्रा बिथोन होयो बेनिखायनो जोङो माखासे बेसेन गोसा एबा बेसेन गोसा नङै फिथाइ सामथाइफोरखौ लाबोनानै देखायोबा जोङो लोमजानाय सुबुंनो जाहोनो हायो जायनि जाहोनाव बिथांनि जे देहा सोलेर बेयो थाजिम जानानै थायो एबा थाजिम जायो लोगोसे जोङो मोनसे फिथाइखौ गोसोखांनाया मोजां जे जोङो लोमजाब्ला थै खम होननानै अराय सम साननाय फैयो एबा डक्थरा बुङो बेनिखायनो जोङो बे फिथाइखौ बावनो नाङा दि दालिम फिथाइआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोजां सुबुङाबो जानो हायो आरो लोमजानाय सुबुङाबो जानो हायो बेनिखायनो दालिम फिथाइखौ जोङो अरायबो न'खराव दोनफैखानांगौ दा जोङो न'खर खुंनायाव लोमजानाय थायोब्ला जोङो मावग्रा दांग्राखौ मोनस्लाबा जायो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां हाका दावरा जानांगौ जायो

बे फिथाइ सामथाय गैयाबा जोङो जोंनि जे हाथायाव मोननाय गमनि आथा बे गमनि आथाखौबो जोङो जों मोजाङै नानानै जोङो बे बेमारिनो जाहोनो हायो ओंखाम जाहोनायनिफ्राय जोङो आथाखौ जुदि जोङो बेमारिनो जाहोयोबा बेमारिया साबसिन थाजिम जायो होनना डक्थरफ्रा बुंसोलायो बा बिथोनबो होयो बेनिखायनो आं सानो बेफोर जाग्रा मुवाफोरखौ लाबोनानै दोननो हायोबा जोङो थाबैनो संनानै एबा मावनानै लोमजानाय सुबुंनो जाहोनो हायो